हम घर में खाना बनाती हूँ कभी कभी त्योहार जब पड़ता है पूजापाठ जब पड़ता है तो हमारे बेटे दोनों खाना बना लेते हैं हमारे आदमी भी खाना बना लेते हैं और सब काम कर कर लेते हैं हम अकेली काम नहीं करती हूँ पूजा पाठ जब होता है तो हमारे दोनों लड़के हाथ बटवाते थे उसमें काम कर लेते हैं त्योहार जब आती है तब दीपावली का हमारे बेटे उसमें हाथ बटाते हैं लड्डू भी बनाते हैं गुजिया मिठाई सब उसमें हाथ बटाते हैं हमारे आदमी भी बनाते हैं खाना भी बनाते हैं उनको मीठा भी बनाने आता है हम अपनी दोनों बेटियों को खाना बनाने के लिए सिखाती हूँ आदमी को सिखाती हूँ कभी कभी अपने मायके भी चली जाती हूँ तो हमारे आदमी भी दोनों बेटे भी सब खाना बना लेते हैं तीज त्योहार जब पड़ता है सब लोग मिल कर हम खाना मिठाइयाँ गुजिया सब त्योहार को भी बनाती हूँ हमारे बेटे को सब खाना बनाते हैं पनीर बना लेते हैं पूरी आलू का पराँठा भी बना लेते गोभी का पराँठा बना लेते हैं हमारे बेटे और मेथी का पराँठा बना लेते हैं गुलाब जामुन बना लेते हैं उसमें हमारे दोनों बेटे गुजिया भी बना लेते हैं छोटा वाला भी बना लेते हैं बड़ा बेटा भी बना लेते हैं सब हमारे दोनों बेटे दोनों घर का भी काम करते हैं हमारे लड़की भी उसमें हम दोनों काम करती हूँ तो हमारे बेटे भी काम हाथ बटा लेते हैं आदमी त्योहार को त्योहार जब आता है पड़ता है शादी भी पड़ती है तब चाचू सब लोग पाँच लोग मिल कर सब लोग खाना बना लेती हूँ मिठाइयाँ बना लेती हूँ खिचड़ी का सब त्योहार आता है उसमें लड्डू बनता है और सब चीज़ ढूंढा लड्डू हर चीज़ बनता है हमारे आदमी दोनों बेटे बेटी मिल कर तरह तरह की मिठाइयाँ बना लेती हूँ सब खाना भी बना लेती हूँ सब लोग मिल कर हम लोग खाना बनाती हूँ हमारे बेटे को तो बहुत अच्छा खाना बनाने आता है वह भी आलू का पराँठा गोभी का पराँठा सब बना लेता है लड्डू भी बना लेता है हमारे बड़ा बेटा गुलाब जामुन भी बना लेता है तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाते हैं हम सिखाती हूँ हमारे बेटे को अपने आदमी को भी सिखाती हूँ